बांगड्याची कडी ताल्ल्याची कडी चोणकाची कडी सांगटाची कडी सुंगटांचें हुमण बटाटा भाजी बटाट भाजलेले वांयगी भरलेली वायगी भाजलेली

मोदक उकडीचे पातोळ्यो नेवऱ्यो तांबडी बाजी शेपू भाजी शांग्या बाजी दुदी भाजी दुदी भाजलेलो सुंगटांची सुकें साठ पणसाचें आम्याचें आम आंब्याचें लोणचें फोव दुदाचे फोव सुकें फोव बटाटफोव चकऱ्यो शंकरपाळी लाडू खाजें गोड खाजें पचकें खाजें नाल्ला कापां काजू कापां साकरेचीं कापां दोदल दोश बेबीक पुरणपोळी सोलकडी गाळमो चिकन चिली चिकन फ्राय कुल्ल्यांचे कडी कुल्ल्यांचें सुकें मोरी आमट तीख दाळ उसळ चण्याची उसळ मुंगाची उसळ मणगणें तवशाची खीर कणगां उकडिल्लीं आकूर मसाला मुगाची गांटी सेव्यांची खीर खतखतें रोस मसूर रोस